तुस मिकी हून अपने बारे च सुनाओ जे तुस कम्म के करदे थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ थूआढ़े बापू हुंदा नांऽ केह् ऐ थुआढ़े माता हुंदा नांऽ के ऐ और थुआढ़े माता बापू होर कम्म केह् करदे ते बाकी तुस अपने बारे च बी सनाई सकदे ओह् तुस कि थुआढ़ी जेह्ड़ी प्राइमरी स्कूलिंग ऐ जेह्ड़ी ऐ प्रेामरी स्कूल कुत्थै हा थुआढ़ा कुत्थूं दा पढे हो तुस मिकी अपने बारे सारा किश दस्सो